हॅलो सर दोन म्हयन्या पयलेंच हांव हे नवे शारांत आयलां आनी हांवें गार्बेज डिस्पोजल सर्विसीस हातूंत भाग घेतलें म्हजो नंबर टी नायन दोन शुन्य एक आनी स आसा म्हाका जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें की हो म्हजो खातो कशे तरेन चलता तें हांवें पळयलां की म्हजे थोडे इश्ट आसा ते तांकां सारके सर्विसीस मेळना आनी थोडे जे कोयर काडपाक येता ते तांच्या कडल्यान पयशे मागता आनी तांकां पयशे दिवपाक पडटा म्हाका जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें की हे सर्विसेंत आमकां खरेंच पयशे दिवपाक पडटा काय जे मनीस कोयर काडपाक येता ते आपण जावन पयशे घेता ते आनी म्हाका हेंय जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें की आमोक आमी कचरो वेगवेगळे पोतयेंत घालून दवरचें वो एकूच पोतयेंत घालून दवरल्यार चलता हांव पांचव्या माळ्यार रावतां देखून केन्ना केन्ना म्हज्यानी सकल येवपाक जायना सो देखून म्हाका जाणा जाय आशिल्लें की असलें कसलीय स्पेशल सुविधा आसा काय म्हणून तित जेन्ना तो कोयर काडपाक येता ते मनीस वयर बी येतले कांय म्हणून